हाँ मैंने एक समय ऐसे इंसान के साथ काम किया था जो मुझे मतलब उनके साथ काम करना मुझे काफ़ी कठिन था क्योंकि वो इंसान को मैं जानती नहीं थी लेकिन ज कुछ ही टाइम हुए थे जाने हुए तो उनके साथ मुझे काम करना पड़ा वो काम ठीक था मैं उस समय रिसेप्सनिस्ट का काम करती थी लेकिन जहाँ पर मैं करती थी वहाँ पर मुझे उस इंसान का बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं लगा तो मैंने वहाँ जॉब छोड़ दी लेकिन कुछ टाइम तक तो वो सही था लेकिन कुछ ऐसे काम भी आए जो मैं नहीं करना चाहती थी पर मजबूरन मुझे करने पड़े थे

वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था और अगर दुबारा अगर मुझे उस इइंसान के साथ काम करने का मौक़ा मिला तो मेरे काम बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उस इंसान के साथ काम नहीं करना है वे उसे मैं कैसे उस उस तरीक़े से उस मुश्किल से निकली थी वो मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कठिन था